बिहार में पहले जो है सो हम लोगों को जो हैं सों क़लम जो चलता था लकड़ी को क़लम बना कर के स्याही में जो है सो स्याही आती थी बिजनेस के लिए स्याही जो है तो स्याही से हम लोग पहले लिखते थे क़लम का लकड़ी का क़लम बना कर के जो है सो डूबा कर के इसके बाद उस में हम लोग लिखते थे पहले के समय में अब तो क़लम आ गया हैं अनेकों अनेक प्रकार के क़लम आ गए हैं और बिजनेस जो है सो अभी के दौर में जो है सो बिजनेस बहुत सा है लेकिन हम लोग जो हैं सो थोड़ा कमज़ोर पड़ते हैं इस लिए छोटा मोटा बिजनेस जो है सो करते हैं जैसे कि चुरा मील हो गया किराना दुकान हो गया हार्डवेयर का दुकान हो गया ऐसे मतलब जो हैं सो बहुत से ऐसे अती हैं जो सोचते हैं कि बिजनेस करें लेकिन घरीबी के हाल के कारण जो है सो बिजनेस नहीं हो पाता है और सोचते हैं देखिए अब यह काम कर के जो है सो आगे बिजनेस करें जैसे कि कॉपी का हो किताब का हो ये क़लम का हो या क्या कहते हैं हार्डवेयर का दुकान हो या कपड़े का दुकान हो बहुत ऐसा बिजनेस है जो बिजनेस करना पसंद करते हैं लेकिन फिर भी जो है सो कुछ कारण के वजह से जो है सो नहीं हो पता है सब से अच्छा बिजनेस हम को लगता है जो कॉपी क़लम का अच्छा लगता है इसके बाद जो है सो बिहार में जो है सो कि कॉपी बनता है कारख़ाना है उस में जो है सो मन लगा ना पसंद करते हैं आज और कब वही कि किताब की दुकान वो कारख़ाना है उस में कुछ बहुत सा ऐसे हैं जो कि उस में आदमी जो है सो काम करते हैं और बिजनेस चलता है बहुत सारा ऐसा थी हैं जो सब उस में पढ़ते हैं लिखते हैं वो जे करते हैं और काम धाम चलता है बिजनेस बहुत बड़ा है तो बिहार में जो है सो बहुत से बिजनेस ऐसे हैं जो आदमी करते हैं और बढ़ता है बिहार में जो है सो बहुत सफ़ल कारख़ाने हैं हार्डवेयर के दुकान हैं बहुत सी ऐसी दुकानें हैं जैसे कि मिठाई का हो जो चीज़ का बिजनेस करना पसंद करते हैं आदमी वो बिजनेस जो है सो चलता है और बढ़ता हैं बिजनेस करने से जो है सो आदमी आगे बढ़ता है